नमस्ते वकील साहब अरे जी मेरा काम नहीं हो रहा है केवल पैसा दिया जा रहा है काम कब होगा नहीं हो रहा है हम हर महीने में पैसा है आपकी फ़ी हमेशा जब जब आप मांग रहे हैं तब तब पैसा दिया जा रहा है लेकिन काम जीरो के बराबर हो रहा है कहाँ से हम पैसा लाएँगे तो हम समय से बार बार पैसा दिए हैं आप काम नहीं करवाएँ हैं हम पैसा नहीं देंगे जब आप काम नहीं करवा रहे हैं तो पैसा कहाँ से देंगे ठीक है हम इस बार अब पैसे की व्यवस्था करेंगे इसी वक्त करेंगे लेकिन काम हमारा होगा तभी पैसा देंगे बाकी हम पैसा नहीं समय लगेगा तो पैसा भी दे रहे हैं समय लगेगा तो पैसा और काम दोनों चाहिए इतना दिन हो गया और अभी अब तक आप कुछ किए नहीं अरे तो काम का ले रहे हैं तो कितना दिन हो गया और कुछ किए नहीं अभी तक और फिर पैसा मांग रहे हैं पैसा तो दे रहे हैं हर महीने हर समय हर वक्त दे रहे हैं हर डेट में पैसा दिया जा रहा है लेकिन आप काम नहीं कर रहे हाँ तो ठीक है अब देर कब होगा कितना टाइम लगेगा कितना समय लगेगा कितना दिन लगेगा एक महीने इतना इतना ज़्यादा दिन लग रहा है कम से कम दस पंद्रह दिन का समय बताइए कितना पैसा लगेगा पंद्रह हज़ार इतना पैसा आप ले चुके हैं और फिर इतना ज़्यादा मांग भी रहे हैं अरे इसमें में तो हर महीने हर डेट में पैसा दिया हूँ अभी इतना पैसा लग चुका है फिर पंद्रह हज़ार मांग रहे हैं देंगे कहाँ से अभी तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐइसा है कि कुछ कम कुछ कम करिए हम गरीब आदमी कहाँ से इतना पैसा पाएँगे आप जान ही रहे हैं कि कितना हम गरीब हैं कुछ तो कम करिए ठीक है हम सोच के बताएँगे चलिए ठीक है ठीक नमस्ते